अॼु पाण पुष्पा पिचर ॾिसण हलूं था पिया मां पुछी थी वठां पई टिकट जे लाइ हलो मां सोनिया पई ॻाल्हायां मां फिल्म जी टिकट बुक कराई हुई मुंहिंजो रैफरेंस बुकिंग नंबर आहे हिकु ॿ टे त तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा फिल्म जो शो घणे वजे आहे ऐं असांजो सीट नंबर छा आहे कट